السلام علیکم کیا یہ شہباز ٹور اینڈ ٹریولس ہیں مجھے اس ویکینڈ پر شری وینو گوپالا سوامی ٹیمپل جانا ہے آپ کے پاس سیٹس موجود ہیں

جی مجھے سلیپر چاہیے

جی میں پانچ لوگ ہیں ہم لوگ پانچ لوگ جی ہاں کیا پرائز ہے جی جی ہاں کچھ جی اچھا کچھ ڈسکاؤنٹ دیجیے نا جی اچھا ٹائیمنگ کیا ہے آپ کے پاس جی اچھا فیسلٹیز وغیرہ ہے جی جی ہاں میں جا چکی ہوں بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کریں وہ اس لیے میں آپ کے پاس پھر سے سیٹ ایویلیبل ہیں یا نہیں اس لیے فون کی جی پیمنٹ لے لیجیے ہاف پیمنٹ کر دیا ہاف پیمنٹ بعد میں کر دیں گے شکریہ